हा आऊं घणई भेरा गद्य कविताऊं लिखंदी आहियां कॾहिं साहेड़ियुनि लाइ त कॾहिं मास्तर मास्तराणियुनि लाइ त कॾहिं मां पीउ भाउ भेण ऐं घोट जे लाइ कविताऊं लिखंदी आहियां स्कूल जे टाइम में साहेड़ियुनि लाइ ऐं मास्तर मास्तराणियुनि लाइ घणई कविताऊं लिखियूं साहेड़ियुनि लाइ आऊं सियाणप ते हंसी ठिठोली लाइ या कॾहिं पंहिंजे दिलि जी भावना उन्हनि जे अॻियां रखण लाइ कविता लिखंदी हुअसि ऐं सूखड़ी तौर हुननि खे ॾींदी हुअसि मास्तर मास्तराणियुनि लाइ आऊं गद्य कविताऊं लिखंदी हुअसि हिनमें आऊं हुननि लाइ का तारीफ़ या पाढ़ण जे सुठे तरीक़े या हुननि जे स्वभाव जे बारे में बि लिखंदी हुअसि घर में मां पीउ भाउ भेण लाइ कॾहिं हिननि जे जनम ॾींहं या शादीअ जी सालगिरह ते सूखिड़ीअ सां गॾो गॾु हिकु कविता बि लिखंदी हुअमि कविताउनि ज़रिए हिक नंढे रुप में सुठे नमूने पंहिंजी भावनाउनि जो इख़्तियारु थी पवंदो आहे ऐं हाणे शादीअ खां पोइ पंहिंजे पतीअ लाइ पुट लाइ ॿियनि घर वारनि लाइ बि कविता लिखंदी आहियां भॻवान जी दया सां हिन सभनीनि खे मुंहिंजी कविताऊं चङी वणंदियूं आहिनि पहिरीं मास्तर मास्तराणियुनि ऐं साहेड़ियुनि खे मुंहिंजी कविता सां दिलि मौजी वेंदो उहो हाणे मुंहिंजे घर वारनि खे मुंहिंजी कविताऊं चङी वणदियूं आहिनि सभई मुंहिंजी घणई तारीफ़ बि कंदा आहिनि